जी हाँ में राजेश यादव बोल रहा हूँ मैंने हाल ही के दस दिनों से पहले आपके यहाँ से एक लैपटॉप मंगाया था वह लैपटॉप बहुत ही अच्छा था उसमें जो रेम था एवं गेपिंग की कैपेसिटी थी वो बहुत ही अच्छी चलती थी किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें बग प्रॉब्लम नहीं था उस लैपटॉप में जब मैं गेमिंग या सफिंग करता हूँ तो उस दौरान वह लैपटॉप बहुत ही अच्छा चलता है उसमें मुझे लिनक्स चलाने में एवं हैकिंग सीखने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न नही होती है